हमरासब के एगो चाची छथि जिनका नूतन झा के नाम सँ जानल जाइत अछि आओर ओ एगो सेन्टर चलाबैत छथि जे खरक मे अछि आओर ओ मे ओ सब प्रकार के कला सिखाबै छथि जेनाकी मिथिला पेन्टिंग फाइन आर्ट सिलाइ कढ़ाइ बुनाइ आओर बिजली के काज सेहो सिखाबै छथिन जाहिसँ ओ कतेक गोटे के कतेक गोटे के अपन माध्यम सँ आगे बढ़ौने छथि महिला सबके एक सँ एक बैढ़ क कला के अध्ययन करबै छथि आओर सीखा कऽ हुनका आगे बढ़ाबै छथि जाहिसँ हुनका कोनो जाहिसँ हुनका कोनो अप्पन लोभक काज नहि रहै छनि ओ चाहै छथिन जे केओ हमरो सऽ पैघ बनु आओर एहि सेन्टर के चलाबै योग्य होउ ताहिसँ ताहिसब मे हुनकर बहुत बेसी बहुत बेसी योग्य छनि आओर हुनका माध्यम सँ बहुत जगह ई मिथला पेन्टिंग के बारे मे प्रचार प्रसार होइत अछि जाहिमे अखन अखन हुनकर ओ अपन बच्चा जेना सब के मानै छाथिन आओर जे कहै छियै ओ करै छथिन